हमरा चाइ बहुत पसन्द हइ रोज दिन चाइ बनाबै छली घरमे बिहारमे चाइ सबके बहुत पसन्द छलै दूध धऽके चीनी चाइपत्ती धऽके चाइ बनाबै छलिए उबालिके पानिवला चाइ अदरक धऽके निम्बू डालिके चीनी डालिके चाइपत्ती डालिके पानी भी वला चाइ पिए छली बनाके आदीके सादा चाइ अदरकवला बिहारमे सबलोक चाइ बहुत पसन्द छलै सवेरे उठिके पहिले चाइए बनाबै छली सबके घरमे चाइ बहुत पसन्द छलै चाइ पावरोटी ईसब बच्चालोक खा छलै सवेरे उठिके सब बच्चेलोकके बहुत पसन्द छलै चाइ बिस्कुट सादा चाइ जइसेकि दूधवला चाइ छलै दूध दूध धऽके पानी धऽके चाइपत्ती चीनी अदरक डालिके सब गोरा चाइ पिए छलै खानो बार खानोके बारेमे ओकराबाद खाना जइसेकि खाना बनाबै छली इएह दाल चावल सब्जी तब खाइ छली बाले बच्चे जइसेकि आलूके सब्जी चावल दाल काम एतनाके